ہمارے گاؤں میں جو کاروبار ہوتا ہے سب سے زیادہ مکا کا کاروبار ہوتا ہے جو ہم کھیتوں میں لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو کاٹ کر کے فروخت کر دے تو تو اچھا قیمت ملتا ہے اور جو ہمارے گاؤں میں جو کاروبار ہے دکان وغیرہ ہو گیا مٹھائی کی دوکان ہو گیا اس کا بھی آدمی شوق سے کرتے ہیں کاروبار کوئی دکان کھول دیا بھئی دوپٹے وغیرہ کا لیڈیز سوٹ بیچنے لگ گیا اس کا بھی کاروبار خرید و فروخت ہوتا ہے بہت سارے یہ بھی ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے چپلے کا کاروبار کرتے ہیں اس کا بھی خرید و فروخت ہوتی ہے کاروبار کرنے میں تھوڑا بہت قیمت اچھے ریٹ پہ مل جاتی ہے جو ہم لوگ جو شو روم سے لے کے آتے ہیں دس بیس روپے کا ڈسکاؤنٹ ملتا وہاں سے اس کے بعد ہم وہی دس بیس روپے یہاں ہمیں فائدہ ہوتا ہے مناسب لگتا ہے وہ تو مناسب ریٹ ہم بھی لگاتے ہیں جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا نام ہے جو ابھی فی الحال جو ابھی نئے نا ہمیں ہمارے گاؤں میں جو دکان کاروبار ایک آدمی شروع کیا دکان کھلا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہوں تو اچھا مناسب ہو رہا اس اچھا قیمت بھی کما رہا وہ ٹھیک ہے خرید و فروخت اچھی دکان چل رہی اس کی ماشاء اللہ سے جی خرید و فروخت میں قیمت وہی دو سو روپے کا ساڑھے نو سو روپے کا لے کے آتا ہے تو ہزار کا بیچ دیا نو سو کا لائے تو ساڑھے نو سو کا بیچ دیا تو پچاس روپے کا ڈسکاؤنٹس ملتا ہے جس میں فائدہ ہوتا ہے جی